हमारे उत्तर प्रदेश के आबादी सबसे बड़ी आबादी है और हमारे यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे धर्मस्थल हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो है इतनी बड़ी आबादी के साथ साथ जो है हमारा उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही अच्छा है क्योंकि उत्तर प्र हमारे उत्तर प्रदेश में जो है जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है जो बहुत ही चर्चित धर्मस्थल है जो है बाबा मार्कण्डेय महादेव जहाँ तीन नदियों का संगम होता है वो स्थान हमारे यहाँ में है हमारे यहाँ इलाहाबाद संगम है उत्तर प्रदेश में आता है जो उसके बाद जो है हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी खेती बारी की जाती है खेती बारी कृषि जो है हमारे यहाँ का मुख्य जो है जीविकोपार्जन है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि जितना बढ़ियाँ धान की पैदावार उत्तर प्रदेश की चंदौली जिले में होती है और कहीं नहीं होती है हमारे उत्तर प्रदेश उनकी जनसंख्या भी सब सारे प्रदेशों से बहुत ज़्यादा है सबसे बड़ा जनसंख्या वाला हमारा उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल से लेकर के जो है सुविधाओं को भी देखा जाए तो काफी अच्छी सुविधा है हमारे उत्तर प्रदेश में सब कुछ जो है बहुत बड़ा बस अड्डा है उसके बाद जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है बहुत बड़े बड़े कल कारखाने औद्योगिक क्षेत्र सबकुछ जो है सारी सुविधाओं से सम्पन्न है हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा अस्सी लोकसभा सीटें है और जो है चार सौ से अधिक विधानसभा सीटें हैं इसलिए जो है उत्तर प्रदेश हमारा बहुत ही बड़ा है अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा विशेषताएं है उत्तर प्रदेश में क्योंकि अन्य राज्य बहुत छोटे छोटे हैं और अन्य राज्यों में जैसे लोकसभा सीटें हों या विधानसभा सीटें हों बहुत कम है और धार्मिक स्थल भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भी बहुत बड़े बड़े हैं और खेती बारी की भी बहुत अच्छी सुविधा है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हमारा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है हमारे प्रदेश की जो है बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि हमने आपको बताया